असांजे घरि चोवीह कलाक बिजली हूंदी आहे असां थधि जे मौसम में बिजली घटि यूज़ कंदा आहियूं पर गर्मीअ जे माहौल में असांखे बिजली जी खपत जाम थींदी आहे गर्मीअ मौसम में असांजी अगरि बिजली हली वेंदी आहे त असांखे जाम परेशानी थींदी आहे गर्मीअ जे करे असांजा हालु बेहालु थी वेंदा आहिनि ऐं पाणी बि असां जो थधो न थींदो आहे गर्मीअ में असांखे सभिनी खां वधीक बिजलीअ जी ज़रूरत पवंदी आहे गर्मीअ में अगरि पाणीअ टी वी या पंखो न हले त असां सभु पसीने सां लतपत थी वेंदा आहिनि ऐं हुनजे ऑपोज़िट असां थधि में असां बिजली हुनजो कमु यूज़ कंदा आहियूं छोकी थधि में असांखे हीअ बिजलीअ जी हेॾी ज़रूरत पवंदी न आहे पंखो असांजो बंदि ई रहंदो आहे थधि में असांखे पंखे ए सी कूलर जी कोई ज़रूरत पवंदी न आहे जबकी ग गरमियुनि जे सीज़न में असांखे पंखा ए सी कूलर सभिनी जी ज़रूरत पवंदी आहे बरसातिनि जे मौसम में असांजी लाइट ख़ासि करे वेंदी आहे छाकाणि त बरसातिनि जे करे बिजली जा थंभनि में बि पाणी वेंदो आहे तंहिं करे पाणी उते बि रव पाणीअ पाणीअ जे करे बिजली बि कटिजी वेंदी आहे